मैं आज भी अपनी पुरानी यादों को संजो के रखना चाहती हूँ क्योंकि वो यादें मेरी बचपन की यादें हैं बचपन से बड़े होने तक का जो सफ़र है इसमें बहुत सारी यादें हैं मेरे पास जिसमें मैं बचपन में अपने दादा दादी के साथ खेलती कूदती थी उनके किस्से कहानियाँ सुनती थी उनके हाथ से खाना खाती थी व उनके ही परछाई बनके उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहती थी इसलिए मैं उन यादों को संजो के रखना चाहती हूँ मैं मेरी मम्मी की बताई हुई कई चीज़ों को समझकर के उन्हीं की बताए हुए संस्कारों पर चलना चाहती हूँ और उन्हीं के संस्कारों को आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ